جی ہیلو جی بولیے سر جی جی ہاں حاجی نور بریانی والے سے بات کر رہے ہیں

جی جی جی جی جی جی اوکے سر بتائیے آپ کو کیا بک کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے ایک کلو بٹر نان ہو گیا ایک مٹن گریوی ہو گیا اور کچھ سر سر اسپیشل تو ہمارا نا اسپیشل تو سر ہمارے نام میں ہے کیونکہ نور نور بریانی والے ہمارے یہاں برینڈ بریانی ٹرائی کر کے دیکھیے بریانی ہمارے یہاں بہت اچھے قسم کی بنائی جاتی ہے آپ چکن بولیں گے چکن بھی مل جائے گی مٹن بولیں گے مٹن بھی مل جائے گی دونوں ہی ٹیسیٹی ہوتی ہے جو بولیں گے آپ وہ آپ کو میں جو ہے سرو کرا دوں گا ڈلیور کرا دوں گا آپ کو آرڈر میں اور ایک پلیٹ چکن بریانی ایک پلیٹ مٹن بریانی ٹھیک ہے سر اوکے اور اور کچھ سر وہ میٹھے ویٹھے میں لیں گے جی جی رائتا دوں گا سر میں آپ کو اس اس کے ساتھ میں دہی کا رائتا ہوتا ہے اور چٹنی ہوتی ہے جی جی سلاد بھی دوں گا آپ کو سر وہ تو سب مینو میں ہوتا ہے سر آپ اس کے لئے بے فکر ہو جائیں ہوں میٹھے میں سر رس ملائی ہمارے یہاں کی اسپیشل ہوتی ہے اور رس گلے بھی اسپیشل ہوتے ہیں ہاں بالکل فریش ہوتی ہے ہمارے یہاں سر کچھ بھی باسی نہیں ہوتا کچھ بھی چیزیں ہمارے یہاں ایک دن کی ایک دن سے پرانی نہیں ہوتی آج صبح بنتی ہے شام تک ختم ہو جاتی ہے ہمارے یہاں گلاب جامن یا رس ملائی ٹھیک ہے اوکے سر تین پلیٹ رس ملائی ٹھیک ہے سر آپ کو آدھے گھنٹے میں ڈلیور ہو جائے گا سر جی ٹھیک ہے میں اوکے سر اوکے سر پیمینٹ سر آن لائن کر دیجیے گا یا کیش دیجیے گا جیسا آپ سمجھیں مناسب ڈسکاؤنٹ سر دیکھیے چلیے آپ کے لئے ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں آپ کسی کے ریفرینس سے آئے ہیں تو آپ کے لئے ہنڈریڈ روپیز کا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے اوکے اوکے سر کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اوکے سر بار کوڈ سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو واٹس ایپ پہ ٹھیک ہے اوکے سر بے فکر ہو جائیں ٹھیک ہے جی